مجھے ایک بار لكھنؤ جانے كا اتفاق ہوا میں ہم لوگ امام باڑہ گھومنے گئے وہاں كا بہت نام سنے تھے اور وہاں جانے كے بعد مجھے بھول بھلیا میں جانے كا اتفاق ہوا جب وہاں گئے تو وہاں كا بہت خوفناک منظر اندھیرا ڈراؤنے سا ماحول تھا وہاں پرانی تاریخی بلڈنگ دیكھنے كے بعد مجھے خوشی مسرت محسوس ہوئی لیكن اندر كا ماحول اندھیرا ہونے كی وجہ سے مجھے بہت خوفناک لگا اور وہاں كی تاریخیں بہت اچھی لگیں پرانے زمانے كی بہت ساری بلڈنگیں ایسی تھیں امام باڑہ بھول بھلیا وغیرہ دیكھنے كا مجھے موقع ملا